गाँव में बहुत सारे पुलिस थाना की समस्याएँ होती हैं कोट कचहरी की समस्याएँ होती हैं तो जैसे कि हो गया कि उ कोई लड़ झगड़ गया उसमें अगर जो है थाना के पास जाते हैं तो थाना बोलते हैं क्या कि आप पैसा दीजिए इसके बाद जो है हम आगे केस बढ़ाएंगे नहीं तो उसको वे बिठाकर रखते हैं और बिठाने के बाद जो है उसके ऊपर क़ानूनी कार्रवाही किया जाता है क़ानूनी कार्रवाही को करने के बाद जो है आगे कोट में दिया जाते हैं तो कोर्ट जो है अपना प्रोसेस करता है कि जो मतलब तो ज़्यादा पैसे वाला है तो उस पैसे वाले का ज़्यादातर मदद करते हैं जैसे ग्रामीण हो गया हम लोगों में हो गया तो इसमें ज़्यादा पैसे की वजह से जे सही से नहीं कर पाते हैं तो इसमें जो है बहुत कोट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो इस वजह से काफी बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं इसमें जो है या हो गया को अगर को कुछ भी जाते हैं कोओ लड़ाई झगड़ा हो या मार पीट हो कुछ भी है एक्सिडेन्ट हो गया तो उसमें अगर जाते हैं कोट जैसे थाना जाते हैं तो थाना में बोला जाता है पहले पैसा दो इसके बाद केस लिखेंगे नहीं दीजिएगा तो हम यहाँ से नहीं हो पाएगा तो हम लोग बहुत निराशजनक जो है हो पा निराश होकर के वापस लौट जाते हैं और जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है उस का मतलब जो है बोल वाला अधिक होता है उस वजह से जो है वे वो लोग जो है वाहवाही लूटने लगता है कि हम यह कर दिए वह कर दिए तो थाना वाले का भी जो है बहुत मन इसलिए आगे बढ़ गया है इसके बाद को थाना जो केस करता है जो पार्टी करता है तो वह कोर्ट जाता है तो कोर्ट में भी वही है वक़ील नहीं सही से मिल पाने के कारण जो है हम लोग सही से केस नहीं लर पाते हैं और जिसके पास से ज़्यादा पैसा होता है तो वह जो है अपना अच्छे से वक़ील करके केस जो है यह कर लेता है जीत लेते हैं और जो नॉर्मल आदमी होता है तो वह नहीं जीत पाते हैं इसके बाद जो है ज़मीन जगह की लड़ाई आज कल इधर बहुत हो रहा है इसमें भी मतलब जो है कचहरी में जाते हैं कुछ सुनाई नहीं सुनते नहीं है बोलता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ इसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस काग़ज़ करते हैं आगे काग़ज़ करने के बाद भी जो है कोई प्रक्रिया आगे नहीं करता है अगर पैसे दो तो उसका काम होता है नहीं पैसे दो तो नहीं होते हैं यह बहुत सारी परेशानियाँ हम लोगों को हैं इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी परेशानी होती है जो कि नहीं सुनता है वक थाना पर भारी हो गया सब अपना मतलब बोलते हैं कि इधर आओ पैसे दो इसके बाद जो है हम इसके ऊपर केस करेंगे नहीं दोगे तो नहीं होगा तो और जो है पैसे दिए तो थोड़ा आगे काग़ज़ आगे बढ़ाए फिर जो है पैसा दो तो हम प्रोसेस कर रहे हैं कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे परेशानी कर परेशानी होती ही रहते हैं अब कोई एक्सिडेन्ट हो गया है एक्सिडेन्ट में जो है वे लोग बोलते हैं कहाँ है वह कहाँ है यह कहाँ है यह सारा जो है थाना का प्रक्रिया है जाइए वहाँ जाइए यहाँ जाइए ये सारा करने में बहुत सारा जो है पेसेन्ट डेथ हो जाते हैं मर जाते हैं यही सारे बहुत सारी परेशानियाँ होती है जोकि ग्रामीण इलाक़ों में बहुत है ये सब अधिक समस्या देखने को मिलते हैं